ڈیلی روٹین کی اگر بات کروں تو میرا لنچ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ہیوی ہوتا ہے اور ڈنر لائٹ ہوتا ہے کیونکہ بریکفاسٹ میں ہم کچھ لائٹ ہی بناتے ہیں لائٹ بنانے سے صبح جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے بالکل بھی کمفرٹیبل ہوتا ہے کام کرنے میں اور دوپہر میں تھوڑا کچھ ہیوی ہوتا ہے دوپہر کے مینیو میں ڈنر میں اکثر ہمارے یہاں چکن مٹن فش کری ایگ کری کوئی بھی میٹ ہوتا ہے وتھ روٹی پراٹھا چپاتی نان وتھ سیلٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور رائس ہوتا ہے پلاؤ ہوتی ہے بریانی ہوتا ہے بریانی ہوتی ہے جبکہ رات میں ہمارے یہاں میں بناتی ہوں کچھ لائٹ سا جیسے کوئی سبزی گرین ویجیٹیبلس پلسیز اور رائس وتھ چپ اینڈ چپاتی میں رات میں یہ سب بناتی ہوں